हँ नमस्ते कहियौ हँ बोलिए ने

अप अपने पूछबै तब ने हम बतेबै

कोन महिनामे कोन परब होइत छै ओ कार्तिक पब कार्तिक पब कार्तिक महिनामे छठि पूजा होइत छै पहिले दीपाबली होइत छै तब छठि पूजा होइत छै हँ आ तब ओ जीतिआ कोन महिनामे होइत छै पता छौ हँ तऽ ओ कार्तिक पबनी से पहिने होइत छै जीतिआ हँ हँ हँ दुर्गा माँ के जीभ पड़ैत छै तब जीतिआ होइत छै हँ हँ ई जे छौ बेर सोमबारी बेर जे करैत छै से कोन महिनामे होइत छै सब महीनामे हो जाएत हँ हँ बैसाखमे होइत छै पबनी बैसक्खा हँ हाथ उठबैत छियै ओ आओर साओनमे भादोमे होइत छै चौरचंदा पबनी हँ जानै ने छौ चौरचंदा पबनी दही उठबै छै हँ हँ सरसती पूजा तेकर बाद होइत छै हँ फरबरीमे होली होइत छै हँ होली खेललहो की नहि हँ तब होलीके बाद की होइ छै रामनओमी कोन दिना होइत छै हँ चैतमे रामनओमी होइत छै हँ हँ तब साओनमे की होइत छै नागपञ्चमी ओ तेकर बाद भादोमे आश्विनमे भादोमे किछु